मोजां मोननाय आरो गोसो थोनाय होनोब्लाथ' आं सासे सुबुङा गुबुन सासेखौ अननाय बेखौनो बुजि मोनो दा मोजां मोननाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै बिफाया गावनि फिसाला एबा फिसाजोखौ मोजां मोननाय लोगोया लोगोखौ मोजां मोननाय बिमाया गावनि फिसाला फिसाजो एबा फंबाय बिनानावखौ मोजां मोननाय बायदि बायदि आरोबाव मोजां मोननाया गुबुन रोखोमनिबो दङ जेरै ओरैबादि मोजां मोननाय जाय मोजां मोननाया गावनि असे लोगोरि खालामनो लुबैनानै मोजां मोननाय जायखौ जोङो गोसो थोनाय होननानैबो बुङो बे मोनसे गुबुन रोखोमनि मोजां मोननाय दा मोजां मोननाय होनना बुङोब्ला आङो बे मोननै रोखोमनि मोजां मोननायखौ आङो बुजि मोनो